आं गोजां बोथोरखौ साबसिन मोजां मोनो मानो होनोबा गोजां बोथोराव मानसिया मोजां गुदुं सि गाननानै मोजाङै थानो मोनो गोलोम बोथोरखौ बांद्राय मोजां मोना बेवहाय गोलोमनानै मानसिया खस्थ' मोनो आरो सिफोराबो मोजाङै थाया गाज्रि जायो गोलोम बोथोराव बांसिनानो आङो ओरैनो मागोफोर दिनखौ मोजां मोनो बे समाव जोङो माने बांद्राय खामानि थाया माइफोरबो हाखाङो ओरैनो माने जों बे समाव इसे बेरायनानै थायो आरो न'फोरावबो ओरैनो बांद्राय खामानि गैया जायो बेनिफ्राय बैसागुखौबो मोजां मोनो मानोना बे समाव रंजानाय बाजानाय जायो खामानि दामानि बांद्राय गैया बे समाव मानसिफोरा बयबो माने इसे खुसि थायो आरो रंजानायनि दिन नालाय बेनिफ्राय दैज्लां बोथोराव ओरैनो जेत आसारफोराव जोङो एसे खस्थ' मोनो आरो मावनाय दांनायजों बे समाव गायनाय फुनाय भर जायो आरो जोंनि लामाफ्राबो बांद्राय मोजां नङा नालाय गोबां अखा हायो बे समाव जोंना लामाफ्रा गाज्रि जायो हाब्रुआव थाबायनांगौ जाहैयो बेखायनो दैज्लां बोथोरखौ बारा मोजां मोना ओमफ्राय मेसें बोथोरावनो साबसिन मोजां गोरानबो जायो हाब्रु गैया अखाफोराबो खम जायो